हय सांगात तुमी कोण आं बरें आसा कितें विचारपाक सोदता

बरें बरें बरें हय हय हय बरें सांग सांग तर आमचो आमच्या हॉस्पिटलांत भितर तुमका जाय त्यो सगळ्यो सर्विसीज मेळटात भुरग्यां खातीर भुरग्यांचो दोतोर येवपाचो दीस वेगळे आसात तशेंच जनरल बाकीचे जे आसात तांचे खातीर वेगळे दीस थरयिल्ले आसात किंवां भुरग्यांचे जे दातांचे दोतोर आसात ते ते आठवड्यान दोन दीस येतात सोमार आनी शेनवार दोन दीस आसा होय होय कित्याक तो आमचे हांगा हय सगळे चारूय सायडीन म्हणल्यार फुल्ल हें उरतात आनी तुमी जर अपॉइन्ट्मन्ट घेवुनूय येता जाल्यार तुमका बेगीन मेळटलें न्ही बरें जातलें नाजाल्यार खूब रश उरता गर्दी उरता बेगीन मेळना आनी फुल डॅ तुका मागीर उडोवचें पडटा थंय अशें जाता तशेंच होय तीय फेसिलिटी आमी आतां तीय फेसिलिटी दवरिल्ली आसा म्हळ्यार पैशन्टाक ना जाल्यान हांगा पर्सनली येवचें पडटा म्हणटगेच तुमी आमचे सायटी वयल्यान ते सगळे डिटेल्स आसा ते फिल अप करून तुमका फुडलो हें करपाक मेळटा प्रो प्रोसीजर आसा तो

हां हाडाचे डॉक्टर रमेश डिंगे आसा ते मंगळार आनी तांचो शुक्रार अशें दोन दीस आसतात होय होय ईवनिंग ना ईवनिंग म्हणजे तुका सकाळीं धा ते एक पर्यंत अवेलबल आसात ते सकाळी धा ते एक हय हय हय त्या शिवाय बाकीचें जे सर्जन होय होय बाकीचें फुल्ल स्केडूल आसा सगळे डॉक्टर्स आसा जे टाइमिंग डॅ डेट वाय्ज सगळे ते रेग्युलर आसतात खंयच्याय हेज्या बाबतीन तुमका आमचे साइटीचेर जर वचत तुमका सगळें इन्फॉर्मेशन थंय अवेलबल आसा त्या शिवाय आमचे काय स्किमसूय आसात वेगळ्यो वेगळ्यो आनी आं बरें बरें हय हय तुमी मुद्दाम योवन नाजाल्यार तुमका आमचे सायटीचेर गेले जाल्यार सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा थंय वचून तुमी पळोवपाक हरकत ना तशे सीन्यर सिटिजन खातीरूय आमच्यो फसिलिटीज आसात बरें बरें बरें बरें